गेलेमु आयदानि गेजेरजोंहाय जों गामि समाजाव माखासे उन्नत लामा लानो हायो जेरै बायदि रोखोमनि खेलायावहाय बायदि रोखोमनि गेलेमु आयदायावहाय बायदि रोखोमनि गेलेमु आयदाफोरखौ लानानै जायफोरा जे आयदायाव गेलेमु आयदा लादों बिदिनो मोनफा मोनफा गामियाव माखासे फरायसुला फरायसुलि थानाय गथ'फोरखौहाय जोङो मोनसे मोनफा क्लाबनि प्लेटफर्म बानायनानैहाय बेनि गेजेरजों आरो जोङो हिनजावसा आरो हौवासाफोरखौ माखासे गेलेमु आयदा बिथिं बाय बिथिं आरो जोङो बिसोरखौ फोरोंनानैहाय जों गोजौआव दैखोहरनो हायो आरो गोजौआव दैखो हरखांनानै बिसोरखौ बुहुमाव साफा साफा गेलेगिरि हिसाबै मोनफा आयदायाव मोनफा बिदिनो गोबां आयदानि सायाव गोबां सोद्रोमाफोरखौहाय गेलेनाय आयदायाव जोङो सायख'नानै जाय गथ'आ जे गेलेनाय आयदायावहाय रोंगौथि दङ बेखौ उन्दै समावनो बासिनानै जों जोंनि गेजेरजों गेलेनाय आयदायाव दावगालांहोनो नाजालांनांगौ आरो गेलेनायनि गेजेरजोंहाय जों गावखौहाय ओनसोलाव परिसय होनो हागोन ओनसोलनिफ्राय जों जिल्लायाव परिसय होनो हागोन जिल्लानिफ्राय जों स्टेट लेबेलाव परिसय हैनो हागोन स्टेटनि उनावहाय जों नेसनेल नेसनेलनि उनाव इन्टारनेसनेल आरो बिदिनो बायदि टप थपेस थाखो बाय थाखो जों मोनसे जौगालांहोनायनि उद्देस'खौ लानानै गथ'फोरखौ जों बुहुमाव थरफा थरफा अलंबार बायदि जों गेलेगिरि हिसाबै लानानै हरनो हायोबा गामि समाजाव नाम लाखिनो हागोन आरो बे गेलेमु आयदानि गेजेरजोंनो जों गेलेयारि गेलेयारि सोद्रोमाजों लोगोसे गामि ओनसोल जिल्ला आरो हादर हादरमा जेरावबो जोङो गावखौ साफा साफा दैथायहरनो हायोब्ला आरो जों गामि ओनसोलाव आरो जोङो परिसय मोनगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो गेलेमु गेलेमु आयदानि बागै जोंनो सोरखारा नांगौ बायदि जों बेनि गेजेरजों नांगौ बायदियै जों गेलेनाय गेलेमु आयदानि आरो क्लाब जौगानाय बागै नोजोर बोनानै जोंनो गामियाव गेलेमु आयदा जौगानायनि थाखाय सोरखारा अनसुंथाय होगोन बिब्दिनो जाय गेलेनाया मोनसे देहानि गोनांथार आरो जों गेलेनाय आयदाजों गेलेमु आयदानि गेजेरजोंनो जों गावखौ साबसिन परिसय होनो हायो आरो बेनिफ्राय गोरलैसिन परिसय होनायनि लामाखौ आं नुहुरा बेनो गोरलैसिन लामा आरो बेजोंनो गावनि न'खर गामि

गावनि जेनेरेसनफोरखौहाय बेजोंनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बेखौ उनफारसे लांफानानै आवगायलांनो हायोब्ला बे गेलेनायजोंबो जों गावखौ साबसिन परिसय होनो हायो